ہاں جی بولیے ہاں ہاں نمستے نمستے بولیے ہاں ہاں موبائل شاپ بھی ہے اور کچھ بھی ہے کیا چاہیے آپ کو اچھا آپ کو سم نکالنا ہے جی جی بولیے کونسا سم نکالنا ہے آپ کو میرے پاس تو بہت سارا سم ہے آپ کو ایئرٹیل چاہیے جیو چاہیے ووڈا چاہیے یا بی ایس این ایل چاہیے یا ریلائنس چاہیے کیا سر کونسا سم چاہیے آپ کو بتائیں میں اس حساب سے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کونسا سم چاہیے جی جی جی جیو کا نیٹورک بھی مست ہے سر جی میں تو کہنا چاہتا ہوں جیو کا سم نکال لیں جیو کا سم لے لیں اس کا پروسس بھی بڑھیاں ہے اور آپ کو جس حساب سے اب سر جس ایریا میں آپ رہتے ہیں اس ایریا میں بالکل ہی نیٹورک فاسٹ چلتا ہے اور فائیو جی چلے گا آپ کو اور آپ کو نکالنا ہے سم تو آدھار کارڈ لے کے آئیے گا بالکل جان سکتے کیوں نہیں آپ میرے شاپ پہ آئیے گا میرے اسی طرح میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو جی جی جی آپ کو نیو سم نکالنا ہے یا اولڈ سم نکالنا ہے مثلاً کونسا سم لیجیے گا نیو سم نکالنا ہے اچھا نیو سم چاہیے تو اس کے لیے آپ کو تین سو روپیے لگے گا اور آدھار کارڈ لگے گا بس اور آپ کا انگوٹھا نمبر جس کا سم نکلے گا اس کو لے کے آئیے گا اور بالکل سم نکل جائے گا آپ کا جی جی میرا سر جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرا موبائل شاپ جو کھلتا ہے آٹھ بجے ساڑھے آٹھ بجے تک کھل جاتا ہے اور منیمن پانچ بجے تک شام میں بند ہو جاتا ہے ایسا ہی کچھ ہے سر جی کسٹمر کو تو میں گنتا نہیں ہوں لیکن کسٹمر کافی آتے ہیں کافی جاتے ہیں اس میں کوئی پروسیس نہیں ہے اچھا ہے مطلب چل جاتا ہے میرا شاپ چلتا ہے اچھا خاصا چلتا ہے بس جی آئیے نا آپ آئیے گا تو اس کے بعد میں بتاؤں گا آپ کو سم لینے آئیے گا نا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا آدھار کارڈ لینے لے کے آئیے گا بالکل آدھار کارڈ مت بھولیے گا سر جی جی جی جی جی تھینک یو سو مچ